अ अहाँ कैब से बोलै छियै हम अहाँके गाड़ी के भाड़ा जे कैले छी ओकर ड्राइवर अभी तक नऽ आयल हय इहाँ जाहिसे कि हमरा अ सम्बन्धी के इहाँ जाइ मे बहुत लेट हो रहल हय हॅं अहाँ जल्दी से ड्राइवर के भेजू न तऽ अहाँ अपन गाड़ी मने कि आप अपना पास रखू हम अहाँ के ऊपर आगे से कानूनी कारवाही करब अहाँ अहाँके चलते हमर बहुत भारी बेजती हो रहल हय जाहिसे कि हमर रिस्ता टुटै के कगार पर पहुँच गेल हय एहि के लेल अहाँ बात के समझु आ अपन हम जाइ छी कोइ दोसर गाड़ी के ब्यबस्था करिके हम पहुँच जा रहल छी